हाँ मैं मैं सिलाई सिखाती हूँ पाँच छः लड़की आती है लोग मैं मोड़ पे अपना जो दुकान खोल रखे हैं वहाँ आती हैं पाँच छः लड़कियाँ सिखाती हूँ वो लोग बोलती हैं कि भाभी मुझे अच्छी अच्छी सी डिज़ाइने बताइए हाँ और फाल लगाना ब्लाउज सीना पेटीकोट काटना सिलना और ब्लाउज में अच्छी अच्छी सी डिज़ाइन डालना और लेस लगाना लेस लगा के डोरी सोरी ये सब लगा करके मैं बताती हूँ उन लोग को समझाती हूँ कि जैसे कि ब्लाउज पाँच इंची का पंखा होता है छः इंची का गला होता है उसके बाद कटिंग करते हैं नहीं समझ में आता है तो मैं गूगल पर देखती हूँ मना करके और उसी से समझकर करके उन लोग को समझाती हूँ कि देखो ऐसे काटा जाता है फिर इसके बाद ऐसे वजू का डिज़ाइन देखते हैं और उन लोग को समझाते हैं कि ऐसे ब्लाउज पर ऐसे ऐसे डिज़ाइन डाल करके बनाया जाता है तो अच्छा लगता है देखने में भी और पहनने में भी सुन्दर लगता है उसके बाद मैं सीख दस साढ़े दस बजे आती हैं लोग मैं उन लोग को दो घंटे समझाती हूँ सिखाती हूँ

उसके बाद जैसे कि फाल लगाना साड़ी में अच्छी तरह से मतलब बताते हैं दो बार धागा धागा बांध करके दो बार आता है तो मतलब टूटता नहीं है और लगाते हैं तो बंद करते हैं और नीचे बखिया करते हैं ऊपर तुरपाई करते हैं मतलब अच्छी तरीके से हम उन लोग को बताते हैं सिखाते हैं उन लोग को भी अच्छा लगता है और गाँव में से भी इधर उधर से भी आता है कपड़ा तो हम सिलते हैं अच्छी तरह से बहुत लोग बोलते हैं भाभी इतनी अच्छी सिलाई कर लेती हैं समझाती भी है मैं अपने मोड़ पर यहाँ बंगावा मोड़ पर रूम ले रखी हूँ और वही पे मैं सिखाती हूँ दस बजे जाती हूँ घर से बना खा करके सब कुछ मतलब अपना काम करके अपने मतलब बच्चों उच्चों को स्कूल उस्कुल भेजना होता है वो सब करके मैं अपना सारा काम निपटा करके जाती हूँ वहाँ सिलाई सेण्टर पे लड़कियाँ आती हैं उन लोगों को अच्छी तरह समझाती हूँ बताती हूँ जो कि उन लोग को भी अच्छा लगता है भाभी कितनी अच्छी से हम लोग को समझाती हैं सिखाती हैं मतलब सब अच्छी तरह से अच्छी तरह से बता देते हैं उन लोग को ऐसे भी लोग गाँव से आते हैं कि हम को बता दीजिए भाभी कैसे मतलब शूट भी सिल लेते हैं शूट कैसे सिला जाता है मैं बता देती हूँ मुझे अच्छा लगता है बताना ये नहीं कि मतलब कितने लोग होते हैं नहीं बताना चाहते हैं ऐसे बोलते हैं कि हम मुझे टाइम नहीं है मुझे काम है हम कल आना परसों आना लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ मैं सोचती हूँ कि ज्ञान देने से अच्छा हमको अच्छा लगता है मैं बता देती हूँ जो भी मतलब लोग पूछते हैं लड़कियाँ के पड़ोस में देवरा में वो भी आके दीदी ये बता दीजिए मैं बता देती हूँ बताने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता चाहे उसका ज्ञान थोड़ी चला जाता है ज्ञान तो ज्ञान होता है मैं समझा देती हूँ अच्छे से उन लोग को जो भी जैसे सलवार काटना समीज काटना कुर्ती काटना और ब्लाउज और उसके बाद पेटीकोट चार इंची का चार कली का ये सब मैं कर लेती हूँ अच्छे तरह से फाल भी लगा लेते हैं और अच्छी अच्छी डिज़ाइने नहीं आता है तो मैं गूगल से मँगा के खुद खुद देख लेती हूँ और बना लेती हूँ पहले अपने पे ट्राई मारती हूँ फिर उसके बाद दूसरे पर बनाती हूँ लेकिन मैं बना लेती हूँ इसके